अटल अमृत योजना के अनुसार हर परिवार के व्यक्ति को दो लाख तक वर्ष की कवरेज़ दी जाती है इस इस कवरेज़ का उपयोग जो है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ी बहुत घातक बीमारी अगर किसी को हो गया जैसे की किडनी उसकी ख़राब हो गई या किसी बहुत बड़ा ऑपरेसन तो इसमें इस पेंसन का जो अटल अमृत योजना का उपयोग किया जाता है और इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं जैसे कि इस योजना के अनुसार एक बहुत ही गरीब मध्यम वर्ग का लोग है तो उसे अपना इलाज़ करवाने में आसानी होती है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वह अपना इलाज़ अच्छे से करवा ले इस पेसन के है अनुसार इस योजना के अनुसार जो पीड़ित व्यक्ति है वह अपना इलाज़ सुविधाजनक पूरक करवा सकता है